मुंहिंजो पसंदीदा खेल क्रिकेट आहे हिन में असांखे हिकु ई टाइम ते जामु खिलाड़ियुनि ते ध्यानु रखिणो पवंदो आहे जीअं की जेको बैट्समैन हूंदो आहे उन खे इहो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे की मां जेसिताईं बॉइल बॉल खे हेठि नथो कयां तेसिताईं मूंखे क्रीज़ जे ॿाहिरि न वञिणो आहे माना जेका सीमा आहे बीहण जी उन सीमा जे ॿाहिरि न वञिणो आहे ऐं जेतिरो थी सघे जेको स्टम्प आहे उन खे कवर करे रखिणो आहे पो हुन जे साम्हूं वारो जेको पार्टनर हूंदो आहे उन खे बि ध्यानु रखिणो हूंदो आहे की जेसिताईं बॉलर बॉल नथो विझे ऐं साम्हूं वारो जेको बैट्समैन आहे हो हेठि नथो करे तेसिताईं मूंखे बि पंहिंजी क्रीज खां ॿाहिरि न निकिरिणो आहे यानी की जेकी सीमा आहे मुंहिंजी बीहण जी हुन जे ॿाहिरि न निकिरिणो आहे ऐं हुन खे इहो बि ध्यानु रखिणो आहे की मुंहिंजे करे मुंहिंजे मुंहिंजो पार्टनर रन आउट न थियणु खपे ऐं ॿिए साइड ते जेको बैट्समैन आहे उन खे बि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे की जिते घटि फील्डर हुजनि या कमज़ोरु फील्डर हुजनि हुन पासे ई हुन खे हिट हणिणो आहे जंहिंजे करे हो आउट न थींदो त हिकु ई महिल सभिनी खिलाड़ियुनि ते हुन खे नज़र रखिणी पवंदी आहे